हमनीके इधर तऽ बिहारमे शारदा सिन्हाके गीत बहुत सब लोक पसन्द करैए कारण हइ हुनकर जइसे शादी बिआह भेलक ओहिमे दुअरा दरवाजापर कोनो अइसन दुअरा नहि हइ कि हुनकर गीत नहि कोइ सुनैए बड़ा प्रेमसँ सुनैए शारदा सिन्हाके गीत आओर ओकरा बादमे जइसे बिआह शादीके भऽ गेलक जइसे पूजा पाठ जइसे दुर्गेजीके हइ जइसे कोइ पूजा पाठ भक्ति भाव कीर्तन मण्डली ओहि सबमे भी शारदा सिन्हाके गीत बहुत प्रचलित हइ लोक चुआइस बहुत ज्यादा शारदा सिन्हाके गीतके लिए करलक शारदा सिन्हाके अइसन हइ कि बिहारमे सबके बिआह शादी कहीँपर दुअरा दरवाजापर होइ तऽ रेकॉर्डिंग समझू कि शारदा सिन्हाके गाना पहिले जरूर सुनी ओकरा बादे कोइ अपना गाना पसन्द करिके सुनी लेकिन शारदा सिन्हाके समझू बिहारमे गाना बहुत प्रसिद्ध हइ अइसे तऽ बहुत हइ गायक लेकिन बिहारमे शारदा सिन्हाके गीत जइसे एकदम फेमस हइ घर घरमे दुअरापर गाँव घर शहर बजार सब जगह प्रसिद्ध हो गेल हइ शारदा सिन्हाके काहे कि एक्को गो गाना अइसन ने हइ हुनकर जे कि लोकके मतलब दिल ने खुश होइ जे आदमी चलितो फिरतौ रहलक तऽ थोड़ा डान्स करलक नाचै लगलक झूमै लगलक मनमे गुनगुनैबे लगलक एहिके लेल शारदा सिन्हाके गीत अगर कोनोके नहि बजलक तऽ कोनो सभ्य समाजके लोक आके चाहे अपने घरके लोक कहलक नहि शारदा सिन्हाके गीत लगाबऽ बहुत अच्छा सुनैमे मधुर आवाज हइ काहे मैथिली भाषामे हुनकर बोली हइ बहुत अच्छा लगैए एहिके लेल लोक बहुत ज्यादा चुआइस करैए